जों न'आव दाउफोरखौ फिसियो बिदिनो जों बुरजाबो फिया माथाम माब्रै माबा बिदिनो दाउ फिसियो जाहाथे जों बिफोरखौ फाननानै एसे बायदिसिना सोरजियो एबा गानो जोमो बेजोंनो जों मोनसे मिजिं थिनानै फियो जों बेफोरबादि फार्म बायदिसिना दाउ गोबां बेदिनो सोरबाफ्रा फियोबो आरो जों बेबायदि बिदिनो मोनसे माबानि थाखाय फियो नाथाय जों फिसिदोंब्लाबो जों गावनो बायदिसिना गावनो बिदिनो माबा आदार दाना बायदिसिना जों एबा ग्रुप जानानै साथाम साब्रै बिदिनो फार्मबो खालामनाय जायो अब्लाबो जों सरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाय मोननाय जाया जों गावनो गाव खस्थ' खालामनानै बिदिनो फिनाय जायो एबा जों बांसिनानो फार्मबो खालामफेरखायाखै आं दस्राफ्रा गुबुनफ्रा खालामो बिदिनो जों नुयो आं खालामफेराखै नाथाय जोंबो फियो दाउखौ न'आव बिदिनो माथाम माब्रै एबा माथाम मानै बिदिनो जों फिसिनाय जायो जों मोनसे माबा मिजिं थिनानै फियो बेजोंनो जों बायदिसिना बेसाद एबा फिसाफोरनो गाननाय जोमनाय बिदिनो बेफोरखौ फाननानैनो फुजा बादालिफ्राव बिदिनो फाननानै बायनानै गाननाय जोमनाय गानहोयो गथ'फोरनो बे बे एसेनोसै